आं सांग हय तुमकां तशें आयदनां जाय मॅडम मोटे तोप व्होडलें न्हू तुका अशें एक हजार दोन हजार तशें पडटा ल्पेटी तुका समज तूं किलो बी येता न्हू वांगडा अशें बल्कान येता जाल्यार तुका कमी रेटान दिता आतां सद्द्या रेट दोनशी रुपया आहा

सद्द्या रेट मार्केटान दोनशे रुपया हां एक ल्पेट तर मात्शें धा वीस रुपया कमी जातली एक प्लेटीचे दर पन्नास आं जातले केन्ना जाय वेम आसतली चारशीं रुपया बीन तशीं

बरें तुका म्हाका जस्ट वन फिफ्टी धर तेजेर कमी जावपा ना

आमचे कॅटरिंग सर्वीस बी आसा मॅम आमी वाड्याक आयदनां बी रावल्ले तोप बी लग्नाक आसता पळय तसल्यो आं बरें आं बरें आं मात्शें डिलीवरी बी थोडें अशें च्या पाणीचें आनी खर्च जाल्यार आं बरें

बरें मॅडम